चिलड्रेन बुकनि पजिटिभआनो जायैबाय दानि जि लिखा बे लिखायाव जोबोद मोजां मोजां खोथा लिरनाय दङ गथ'फोरनि गियान होनायनि गथ'फोरनि केरियार दानायनि दा उन्दैनिफ्रायनो जोबोद मोजां मोजां मानि लेखाफोरखौ लिरनानै हरदों आरो गथ'फोरनि स्मार्ट जानायनि माखासे मोजां मोजां लिरनाय मानि मोजां मोजां मोजां लिरनाय गथ'फोरनो गियान होनाय बेफोरो मोजां आरो